हलो हरिओम दादा मयूर होटल वारा दादा हरिओम मां सूरत मां अनीता बालचंद छतरिया रामनगर मां दादा असां तव्हां वटि रोटी खाइणु ईंदा आहियूं तव्हांजी होटल जी रोटी असांखे पसंदि आई आहे सो दादा अॼु मूं वटि पंद्रहं महिमान अचण वारा आहिनि सो पंद्रहनि माण्हुनि जी रसोई तव्हांखे मोकिलिणी आहे रसोई जा नाला लिस्ट हिन रीति आहे दाल चांवर छोला पालक पनीर आलू फ्लावर प्याज पकोड़ा दाल बाटी और मंचुरन हिन सभिनी जी तव्हां चारि चारि प्लेट मोकिलिजो पर दादा सॉरी एतिरा महिमान हाणे अची नथा सघनि सिर्फ अठ महिमान ईंदा त तव्हां हिनजा अठ महिमाननि जी तव्हां रसोई मोकिलिजो अरे सॉरी दादा पर मां तव्हांखे गजरनि जो हलणो हलवो मोकिलिण लाइ भुलिजी वियमि स्वीट डिस बि खपे पर तव्हां हिनजी अधु मोकिलिजो दादा सुठी तरहां मोकिलिजो तव्हांजो घणो आभार ॿियो दादा हिन जेतिरो जी बि जेतिरे जे बि लिस्ट थिए सभिनी जा पैसा तव्हां छोकिरे सां मोकिलिजो मां तव्हांजे लिस्ट हथो हथु छोकिरे खे पैसा ॾेई छॾींदमि थैंक्यू